प्रणाम प्रणाम भैया और बताओ क्यो चाहिए बताओ बोलो और कोई मतलब सिर्फ़ गुलाब का फूल चाहिए हाँ हाँ हाँ कितना चाहिए मतलब ज़्यादा ज़्यादातर आज के आज के डिपार्ट में जो देखोगे ना क्योंकि अलग अलग जो झाड़ी दिवा जो गाड़ी मतलब सजाते हैं ना डेकोरेट जो करते हैं ठीक है तो क्या करते हैं कम से कम मतलब फूलों में करते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो आज के डिमांड में जो नई नई जो चीज़ें आए हैं वो प्लाश्टिक के मतलब यूज़ करने लगे है ना तो बताओ कितना दे दें ऑरजिनल मतलब कितना पीस चाहिए मतलब फूल का जो गुलाब फूल होगा किलो के हिसाब से लोगे कि मतलब पीस चाहिए साठ या सत्तर पीस चाहिए

एक पीस पता है कितने का मतलब गुलाब का देखो जब माली की दुकान पर जाओगे जब किलो फूल लेते हो तो दस रुपये तुम्हे माला देता है ठीक है उसके बाद तुम्हारा हम कम से कम रेट लगा कर पाँच रुपये दे देंगे हाँ सस्ता नहीं होगा जी इसके कम दाम में आपको नहीं मिलेगा ना कहीं भी क्या तुम मतलब पता कर लो या तो तलाश कर लो आपको ठीक है ठीक ठीक है बोल रहा हूँ ठीक है ठीक है ठीक है कम से कम मतलब हम किसी ना किसी दूसरे माली के जगह लगा कर फ़ोन करे पूछ सकते हैं नहीं तो बात कर लो या तो वह कम से कम दाम में दे तो सही है क्योंकि हमारा फूल अभी अभी जस्ट ही जस्ट ही आया है मतलब गा बग़ीचे में से टूटकर आया है अभी क्योंकि एक जो आपका जो मतलब दुकान पर जो मालिक थे वह उसने मुझे देकर अभी जस्ट गया है आना चाहते हो तो ले सकते हो नहीं तो कोई बात नहीं तो बोल तो बोल रहें तो बोल रहे है ना देखो एक पीस का फूल बताए गुलाब का मतलब मिलेगा पाँच रूपये में मिलेगा ठीक है उसके बाद गुड़हल का चाहिए तो इसके प्लस आपको पाँच रुपये जोड़ा मिल जाएगा तब कब तक चाहिए बताओगे तब ना चार चार बजे तक मलतब कम मतलब कब मतलब बरात उठेगा मतलब कब जाएगी गाड़ी लड़के का लड़की का लड़के की बरात है ना देखिए आज कल के देखो हाँ ज़्यादा ज़्यादातर ले चलो अच्छा ठीक है तो आ जाओ जल्द दे देंगे तो कल तो आ जाओ हाँ कल चार बजे आ जाओ जो उसके बाद दे देंगे बट बताए बताए थे ना जो पिछली बार बताए थे वहीं पर है थोड़ा मतलब उससे थोड़ा हट कर है हाँ मतलब पिछली बार जहाँ जिस दिन आए थे ना बस उसी से मतलब दस क़दम और आगे नहीं ढूँढना नहीं पड़ेगा जैसे मतलब जश्ट मतलब वहीं जहाँ पर आप पिछली बार आए थे फिर उसके बाद दस क़दम आगे मतलब चले जाओगे ना तो वहीं सामने हमारी बोर्ड लगी है फिर उसके बाद मिल जाएगा ठीक है ठीक है